जय झूले मां भारत हिंदुजा अॼु मां पंहिंजे व्यंजन जे बारे में ॻाल्हाइण चाहींदुमि भली ऊहो अनोखा आहिनि ख़बर त न आहे पर असांमें सिंधीयुनि में असांखे सभिनि खां टेस्टी ऐं असांजी फेवरेट हूंदी आहे बसर वारी कोकी हाणे हीअ शइ आहिड़ी आहे की तव्हां ॾही सां खाओ दालि मुङनि सां खाओ जंहिंसां बि खाओ तव्हां रूखी बि खाओ त बि तव्हांखे वणंदी पापड़ सां गॾु खाओ त बि तव्हांखे वणंदी छो जो हिनमें बसर आहे तव्हांजो मिर्च थो थिए मसालो थो थिए त हीअ सभु शयूं ठाहे करे जंहिंमहिल हुनजी टेस्ट ठहे थी उहा मां चवंदुमि भाई अगरि मूंखे रोज बि मूंखे कोई खाराए ॾीहुं राति मां उहो हमेशह खाइंदो रहियां जय झूले